पहले डिज़िटल ज़माना नहीं था पहले हम लोग को फोटो जो है कैमरा में खींचते थे वास्तविक में जैसा चेहरा रहता था वैसा ही फोटो आता था थोड़े सा बहुत सा फोटो हम लोग के कैमरा में है अभी भी है तो केमरा में हम लोग पुरानी फो तस्वीर हम लोग रखे हुए हैं पहले मने कैमरा ही चलता था इसलिए कैमरा में ही फोटो खींचते थे अब तो नया युग है मतलब मोबाइल में जैसा तस्वीर चाहेंगे बन जाता है पर पहले ऐसा नहीं होता था ब्लैक एंड वाइट ही ज़्यादातर चलता था जैसा चेहरा वैसा फोटो बहुत सा फोटो हम लोग जो है कैमरा में रखे हुए हैं वो पहले शादी विवाह में भी जो है वो वही कैमरा से फोटो लेते थे मोबाइल तो था नहीं जो मोबाइल से फोटो लेते डिज़िटल कैमरा नहीं था तो कैमरा में हम लोग बहुत सा तस्वीर जो है रखे हुए हैं और डिज़िटल ज़माना नहीं था तो हम लोग जो है अब नए डिज़िटल दुनियाँ में जो हम लोग जो है सोचते हैं हमको लगता है कि पुराना फोटो पुराना तस्वीर जो है हम लोग के पास है है तो हम लोग ऐसा बहुत फोटो रखे हुए हैं उसको नया तरीका से निकलवाते हैं और अच्छा तरीका से बनाते हैं पहले हम लोग जो है कैमरा से ही फोटो लेते थे शादी विवाह में या किसी को मतलब में ऐसे रखना है तो ऐसे भी हम लोग फोटो कैमरा से ही लेते थे अब तो ज़माना डिज़िटल का है अब ऐसा कोई बात नहीं है अब तो बेहतर सुविधा हो गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पुरानी बात में है अब जो है नया युग है नया नया अविष्कार हुआ है नया युग में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है पहले के ज़माना में दिक्कत तो था अब कोई दिक्कत नहीं है हम लोग इसमें पुरानी तस्वीर को जो है हार्ड कॉपी में जो है बदलेंगे तस्वीर नए डिज़िटल तस्वीर के में बारे में सोचते हैं नया युग है पुराना तस्वीर को देख से अधिक नया फोटो बनाएंगे और हम लोग उसमें कैमरा में कैद करके रखे हुए हैं